मैथिली भाषा एक पूर्वजसँ चलि अयलो छै आओर हमरा सनि एक बचपनसँ हि मिथिलाञ्चलमे छी तऽ एक बचपनसँ ही सँ ही मैथिली भाषा बोललो छी तऽ रुचि छै तऽ हमरा सनि बोलै छी आरो अच्छा भी लागै छै मैथिली भाषा बोलैमे आओर केकरो सुनाबै छी तऽ दोसरो जगह तऽ ओकरो भी अच्छा लगै छै तऽ हम ओकरा सुनाबै छी आओर सिखाबै भी छी मिथिला सन भाषा इतना प्रिय छै कि सुनैमे भी अच्छा लगै छै बोलैमे भी अच्छा लगै छै दोसरोके सुनैमे भी अच्छा लगै छै बोलै भी छै कि हमरा सिखाय दऽ तऽ हम ओकरा मैथिली भाषा सिखाय दै छी एक दूसरेके तऽ ओकरो खुशी होइ छै कि हम मैथिली भाषा सिखलियै तऽ ओ भी मैथिली भाषाके उपयोग करै छै ई तऽ हमरा सनि एक पूर्वजसँ मैथिली भाषा एक जन्मसँ हि मैथिली भाषा बचपनसँ हि बोललो छी आ बोलिके छी ओकरा बाद तऽ एक दूसरेके भी सिखाबै छी